हस्तकला तो मुझे पसंद है मैं अपने जीरणों का निर्माण करता हूँ और उसमें छोटे बड़े आइटम बना के लोगों को बना के देता हूँ तो पसंद आते है लोगों को यही हस्तकला मेरे खुद के निर्माण की है जिसको मैं करता हूँ और लोगों में भेजता रहता हूँ और आभूषणों का निर्माण छोटे बड़े साइज के सभी प्रकार के आभूषण बनाता हूँ मैं और इसमें कभी कभी गोल्ड का और छोटा आइटम बन जाता है चांदी का भी बनता है गोल्ड का भी बनता है और जो है जैसे हार है बेलचुड़ी है ये हस्तकला मेरे हाथ से बनाए जाते हैं और इसमें जो है जंजीर वगैरह हैं हाथ की चूड़ियाँ हैं गले का हार हैं बैंदा है कानों के झुमके हैं ये सारी चीजें मैं तैयार करता हूँ और ये तैयार करने में मेरा समय निकलता है साहब बहुत बढ़िया आभूषण तैयार होते हैं यहाँ